مالیگاؤں کے ایم ایل اے کا نام مفتی اسماعیل ہے جنہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے مالیگاؤں میں دادا بھوسے بھی ایک ایم ایل اے رہ چکے ہیں جنہوں نے جن کا کام جن کا کام نظر آتا ہے جیسے کی روڈ ڈیولپمنٹ انہوں نے کیا اور انہوں نے ان کے ایریے میں ایک بڑا سا جاگر جاگنگ پارک بنایا جو کہ نظر آتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ وہاں لوگ جاگنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں انہوں نے ان کے ایریے میں صاف صفائی کا بھی بہت بہترین طریقے سے خیال رکھا ہے